दाउ नायनाय समावथ' आङो बिदि दुब्लिनि दिन्थिग्रा एपफोरखौ बाहायनाय जाया ओरैनो गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय बायदियै मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मिन्थिबोनाय बायदियै दाउफोरखौ जेरै दावथु दाउखौ नायोब्ला बिनि गां बिनि दाथाय बायदियाव नायनानै सिनायो आरो जेरै दाउ खौऔ दाउ खौऔखौ बिनि गाबनायाव खोनानानै सिनायो आरो बे दाउआ बर'फोरनि मोनसे फोरबो जेरै बैसागु बे समाव फैनानै गाबफैयो बेनि थाखाय बे दाउखौ सिनायनो मोननाय जायो बेनि गाबनायाव आरो दङ जेरै दाउ थ्रिलिं दाउ थ्रिलिंआबो बुहुमनिफ्राय गोमालांनाय गोमालांनो नागिरनाय मासे दाउ बेखौबो बिनि माखासे दाथाय जेरै बिनि गां बिनि सोलेरारि दाथाय बायदियाव नायनानै सिनायो जेरै दाउ आरो दङ जेरै दावब' दावब'खौ जोङो सरासनस्रा गोबां रोखोमनिनो नुनो मोननाय जायो जेरै दैआव थाग्रा दावब' दैयाव थाग्रा दावब'खौ जों बिनि गां आरो बिनि दाथायाव नायनानै सिनायो जेरै दैयाव थाग्रा दावब'आ माखासेया जायो गुफुर गासैबो गुफुर आरो माखासेया जायो बिखुंखिनिया गोसोम गोदोनाखिनिया गोसोम गुफुरजों दाजानाय आरो उदैखिनिया जायो गुफुर आरो दंबावो जेरै दावब'आनो दैयाव थाग्रा दावब'आनो जेरै माखासे दङ गोजा गाबनि गोजाल' गाबनिबो दङ आरो माखासे दङ गोसोम गाबनि जेरै मोनायाव ओंखारग्रा दाउ जेरै राथिसरा बेबो दावब'आवनो गोलैयो बिनियाबो गांआ बिखुंआव गोजौ गोदोनायाव गुफुर गोसोम लगायमोन्देर आरो उदैखिनिया गुफुर रुजुनायाव बे राथिसरा दाउआ गुबुन दावब'फोरनिफ्राय गिदिरसिन जायो आरो नुनायावबो समायनासिन